हय म्हाका दिसता सगळ्यांनी अशेंच वस्तू एकठांय करीत रावपाक जाय सगळीं जाणां एकठांय करीत रावलीं जाल्यार बरें जातलें ते इतिहासीक म्हणून पळयल्लें वतलें आपूण जाता तितले परीन एकठांय करूंक जाय एकठांय करताना तांचेर मनशाक ज्ञान आसपाकूय जाय